میری پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کھیلنے میں اور دیکھنے میں بھی پسند آتا ہے دیکھنے میں تو ٹھیک لگتا ہے دیکھنے سے زیادہ ہم کو کھیلنے میں زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو تب بھی کھیلتے تھے چھوٹے تھے تو پاپا کے ساتھ کھیلتے تھے بھائی کے ساتھ کھیلتے تھے اب بھی کھیلتے ہیں لیکن پاپا کے ساتھ اتنا نہیں کھیلتے جتنا بھائی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جب کوچنگ میں پڑھتے تھے تو ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے دوست لوگ کے ساتھ تبھی ایک میموریبل ٹائم تھا وہ ٹائم اب یاد آتا ہے جب بچپن میں ہم کھیلتے تھے بیڈمنٹن اب تو اس طرح سے اتنا نہیں کھیل پاتے ہیں لیکن تو اس سے زیادہ نہیں کھیل پاتے ہیں کبھی کبھی کھیل لیتے بیڈمنٹن اکثر کھیلا جاتا ہے تو ٹھنڈی کے ٹائم میں ہی اور ہم لوگ کھیلتے ہیں تو ٹھنڈی کے ٹائم میں ہی اور اس کا کارک ٹوٹ جائے تو اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ نیا کاک لانا پڑتا ہے ہم لوگ کھیلتے ہیں اور کارک جس سے جو جس نے توڑا ہوتا ہے اسے ہی لانا ہوتا ہے میرے سے تو اکثر کارک ٹوٹ جاتا تھا اس وجہ سے ہم کو ہی لانا ہوتا تھا اور ہم جب بھی ہم کھیلتے تھے بیڈمنٹن میں ہم کو آؤٹ ہونا بالکل بھی پسند نہیں رہتا تھا اور ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے دوست لوگ کے ساتھ کھیلتے تھے تو دوست لوگ کو کبھی بھی ہم نہیں جیتنے دیتے تھے ہم کو تو ایک بار جب ہم کھیل رہے تھے اسکول میں ہم کو ایک بار بیڈمنٹن کھیلنے میں ٹرافی بھی ملا تھا جب چھبیس جنوری یا پھر پندرہ اگست ہوتا تھا پندرہ اگست پہ تو نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس ٹائم میں گرمی ہوتا تھا بیڈمنٹن کھیلنا اتنا کسی کو ٹھیک نہیں لگتا تھا اس وجہ سے نہیں کروا پاتے تھے سر لوگ لیکن جب چھبیس جنوری میں بیڈمنٹن کا کھیل ہوتا تھا تو ہم جو ہے اس میں حصہ ٖٖٖضرور لیتے تھے اور اس میں کھیلتے تھے ایک بار تو ہم کو ٹرافی بھی ملا تھا اس میں اور ہم کو وہ ٹرافی میرے گھر پہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور بہت اچھا بہت ہم کو اچھا محسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے تو ہم نہیں اب بس ہم اپنے پڑھائی پہ دھیان دیتے ہیں اور اب بس پڑھائی کرتے ہیں اتنا بھی اسپورٹس پہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں اس وجہ سے بیڈمنٹن اب اتنا نہیں کھیلتے ہیں کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ گھر میں ہی میری پڑھائی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اب کہیں جاتے واتے نہیں ہیں کوچنگ میں نہیں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے یا پھر اسکول کا وقت تو اب چلا گیا ہے بس گھر میں ہی بھائی بہن لوگ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں یا پھر اور کوئی رہتا ہے تو اسی کے ساتھ کھیل لیتے ہیں بیڈمنٹن اکثر ٹھنڈی کے ٹائموں میں کھیلا جاتا ہے ہم تو اکثر ٹھنڈی کے ٹائم یا پھر تو شروع ٹھنڈی میں یا پھر لاسٹ ٹھنڈی میں ٹھنڈی میں تو کبھی بھی بیڈمنٹن کھیل لو تو پھر چلتا ہے پھر اچھا لگتا ہے بیڈمنٹن کھیلنے میں لوڈو بھی پسند ہے ہم کو لوڈو ٹھیک لگتا ہے پھر کھیلتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی کھیلنا چاہیے انسان کی زندگی میں اسپورٹس بھی رہنا چاہیے اور کھیل کے ساتھ ساتھ زندگی اچھی گزرتی ہے یہ نہیں کہ بس ادھر ادھر ہی دھیان دینا چاہیے بچے کو دھیان دینا چاہیے اور اپنے بچے کو بھی سکھانا چاہیے بیڈمنٹن کھیلو یا پھر لوڈو کھیلو یا پھر اور کسی طرح کا بھی گیم گیم کھیلنے کے لیے بچوں کو سکھانا چاہیے کھیل میں اس کو دھیان دینا چاہیے دلوانا چاہیے